हूँ बोलिए गहूँम हूँ कातिकमे गहूँम बाग होबै है अल्लू बाग होबै है केराउ बाग होबै है बूट बाग होबै है मसुरी ईसब होबै है कातिकमे कातिकमे मतलब रोपलक हूँ गहूँम भेलै बूट भेलै केराउ भेलै मसुरी होबै है आलू बुनलक आलू मतलब आलू रोपलक हँ आ कातिकमे बुनलक मतलब माघेसँ फागुन सबमे गोटा बुनलक गोटाके मतलब कटि गेलै गोटा कटलै आब शुरू गोटा केराउ शुरू होलै केराउ कटलै आब गहूँम शुरू ओते कटे गहूँमके आलूके ऊखरल कातिकमे रोपएल अथीमे माघेमे तीन महिना आलू हो गया है एक ही महिनामे हो गया है कातिकमे रोपलक आ माघमे होइ गेल आ ई मकै मकै भी रोपै है मकै रोपै है तब ओहो कातिकमे देने रहै मकै मकै अभी नहि कटलै मकै कटतै बैशाख जाइ कऽ अभी गहूँम कटि अभी गहूँम कटि रहलै अभी गहूँमके खेती मकैके खेती गोटाके खेती आलूके खेती रहड़ी होबै है

मकै काटिके फेर अथी बुनतै फेर मकैए होयतै मकै रहड़ी ई होलै ई बैसख्खा ई बैसख्खा मकै होलै अभी अभी काटिके फेर बैसख्खाके काटिके फेर भदही मकै बुनल जेतै भदही मकै बुनल जेतै मकै होयतै राहड़ राहड़ देल जेतै ओकरामे मकैमे राहड़ मकै ई फेरो अखन अखन रोपतै फेर ओ भादो आसीनमे सब हो जैतै घरो गेला जाहि समयमे जे खेती होबऽ है मकैएके गहूँमके गोटा बुनलक केराव केरावके इहए सब किछु खेती होयतै होबऽ है सब किछु बेसी दिन जगह से बाहर तखन लगबै है होबऽ है ओहो ओहोमे ओहो अषारेमे ओकर आओर अखने सौंसे जकरा हो गेल मतलब बेचै बला ओ माघमे सरस्वती पूजा होबऽ है ने तखनी उखाड़के बेच लेलक सरस्वती पूजामे मिश्री फल ओहिमे तोड़लक फल आ कतेक रोपैत छै बिच्चा खातिर ला हमरा आओरके बिच्चा खसेलक बिच्चा हमे बिच्चाके जे रोपैत छियै तऽ आब जेना बिच्चा बिच्चा होलै ऊपर मे बिच्चा होबै है ओ फल नहि होबऽ है बिच्चा बिच्चा काटके ओकरा हम सूखा कऽ ओकरा झा के बिछ कऽ झाड़लक बुनलक अलहुआ बुनलक अलहुआ अलहुआ दोसर चीज